सुपौलक गाम सभ मे यातायातके सुविधाके अभाव नहि अछि खासकर सुखपुर मे तऽ नहिये अछि किया तऽ एतय अधिकतर आदमी कऽ बेसी लोकनि सबके गाड़ी घोड़ा यऽ तऽ अगर राति बिराति अगर जाइके काजो लागैए तऽ लोक रिजर्व कयके चलि जाइया रहल बात अस्पतालक के तऽ सुपोल आ सुखपुर गावमे जे अस्पताल यऽ ओऽ तऽ लग यऽ लोक कऽ पैदल ओ पहुंच जाइया पाँच मिनट लगैया बेसी देर नहि लगैया आ अगर सुपौल जाय पड़ैया सुपौलक अस्पताल जाय पड़ैया तऽ ओत्तो ओकरा सबके बस बीस मिनट लागैया जायमे कियाक तऽ बेसी दूर नहि छै आँ सुपौलक अस्पताल आठे किलोमीटर पड़ैए एतए से लोक सभ के कोनो तरहक दिक्कत नहि होइए लोक सभ अपन गाड़ी घोड़ा कए लेलक बजार पर तऽ चलिते रहैया भरि दिन गाड़ी भोर साँझ जखन जाउ तखन चलैत रहैया अगर राति बिराति कोनो दिक्कत भऽ गेल तऽ अहाँ अपन रिजर्व गाड़ी कऽ के जाय सकै छी बेसी देर नहि लागैया बेसी समय नहि लागैया ओहि खातिर लोक सभ चलियो जाइया गाड़ी घोड़ा बला तुरन्त पहुँचा आबैया कोनो तरहक संकोच नहि करैया ओ सब आर साध संसाधन तऽ अछिये लोकसभ जाइया तऽ अपन तुरन्त डॉक्टर सभ रहल सब तरहक कोनो तरहक बीमारी होइया बुक करा दैए गाम घर मे अगर कोनो महिला के राति बिराति प्रसव पीड़ा होइया तऽ तुरन्त उठि पुठि कऽ चलि जाइया किया तऽ बड्ड लग अस्पताल छै कोनो घबराबय के बात नहि यऽ आ उपलब्धता सेहो छै लोक सभ नीक जेकाँ जाइया सभहक परिवार हिलमिल के नेने जाइए अपन दोस अपन अरोशी परोशी सभ मदद करैया जे एसगरूआ छै तकरो छै तकरो लोक नेने जाइए आर कोनो बच्चा के जऽ सर्दी खाँसी भऽ गेल तऽ ओहो तुरन्त चैल जाइए ओकर इलाज तऽ गाउँ कऽ गाउँ अऽ के अस्पताल मे भऽ जाइए जेकि पाँच मिनट लगेए जाय मे आ डाक्टरो सब बड्ड नीक अछि ई नहि कहैया जे काल्हि आबु परसू आबु जखन जाउ तखने इलाज कराबु अहाँ तखने इलाज करा सकै छी तऽ एतुका सुविधा सब तऽ बड्ड नीक अछि चाहे ओऽ यातायातक सुविधा होई आकि संसाधन साधन कोनो तरहक दिक्कत एतुका लोकसभ के नहि उठाबए पड़ैया